बिहार के बारे में कुछ ऐसे रोचक स्थल है जहाँ से देश विदेश के लोग घूमने के लिए आते हैं जैसे राजगिर है पटना है पाटलिपुत्र है वैशाली है मतलब बिहार में बहुत ही ऐसे जगह हैं जहाँ से

समाजिक समाजिक के बारे समाज के बारे में यहाँ के लोग के व्यवहार विचार और भक्ति यह सब देखकर देश विदेश के लोग को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ मतलब भारत में ऐसे मतलब बाहर भारत में जो लोग आते हैं बाहर देश विदेश के लोग उन्हें मतलब बाहर भारत बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि भारत में संस्कृत संस्कृति या प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है संस्कृत में कुछ जानकारी मिलती है हमारे भाषा जैसे हम बोलते हैं हिन्दी में तो उन्हें हिन्दी भाषा बोलने में बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है वह भी कोशिश करते हैं जो देश विदेश से लोग आते हैं उसे बोलने का कि हाँ यह जैसे बोलते हैं हम भी बोले वह बहुत भारत में बहुत जगह से आते हैं घूमने के लिए और जो आते हैं पटना में भी हम गए थे अपने हस्बैंड के साथ तो देखे थे कि बाहर के लोग हैं और वे भी कोशिश करते हैं कि हम हिन्दी में ही बात करें कोशिश करते हैं हिन्दी में बात करें और बहुत ही अच्छा लगता है और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि बिहार में हमें इज़्ज़त मिल रही है मतलब जैसे हम कोई भगवान को पूजते हैं तो उन्हें भी भगवान की तरह ही इज़्ज़त देते हमारे यहाँ आएं हैं कोई दिक़्क़त ना हो उन्हें और यही सब है और राज राजगीर है उसके बाद पाटलीपुत्र हुए पटना हुए या बहुत जगह से आते हैं लोग घूमने के लिए देश विदेश के लोग तो बिहार में एक ही बार मतलब कुछ ऐसा है जो बिहार में बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है बिहार के बारे में जानकारी लेते हैं देश विदेश के लोग आकर और उन्हें अच्छा लगता है और हम भी अपने बच्चों को बिहार के बारे में बताते हैं कि पटना पटलीपुत्र है राजगीर है ये सब जगह घूमने का जगह है यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं घूमने के लिए यही सब है और यह बाहर से जो आते हैं उन्हें हिन्दी में बोलना भी बोलते हैं हिन्दी में बोलते हैं वह भी हिन्दी में बोलने की कोशिश करते हैं बाहर से जो आते हैं और यह बस इतना ही है भारत में बिहार के बारे में ज़्यादातर सब लोग को बिहार में हिन्दी ही का यूज करते हैं और हिन्दी भी बोलना चाहते हैं उनका रहन सहन